पहले हमलोग कोई भी चीज़ बुक करने के लिए या मौसम का पता लगाने के लिए टी वी या अखबार के माध्यम से पता लगाते थे और उसे पढ़ते थे पर अब जो है हम पूरे तरीके से प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं जैसे कि मोबाईल सुविधा पर मोबाईल के आने से अब जो है घर बैठे ही हमें समाचार के बारे में पता चल जाता है मौसम का पता चल जाता है और हम घर बैठे ही ट्रेन की बस की टिकट बुक करने की सुविधा भी ले लेते हैं हमें इसके लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता